पी एम पोशण स्किम हाचे विशीं म्हाका चडशीं म्हायती ना पूण जे तरेन हेंचे नांव तातूंत भितर पोशक आहार भुरग्यांक दिवचो हो एक विशिश्ट स्थरा वयल्यान मनश्यांक दिवचो हाचे खातीर ही येवजण आखिल्ली आसा हां हें म्हाका समजता आनी हाका लागून हांव ही जी येवजण आसा ती एका विकनशील देशान एक म्हत्वाची येवजण अशें हांव म्हणू शकतां कारण जेन्ना आमी भारत म्हणटा तेन्ना जर आमी युरोपांतल्या देशांचे जर रिपोर्ट पळयलें जाल्या हांगासर भुखमरी आनीक गरिबी हाका लागून जी पळय होस्तां जाता ताका लागून हाचेर लोक खूब उलयतना म्हाका पळोवपाक मेळटा आनी जेन्ना असल्यो येवजण्यो चालीक लागतात तेन्ना हेंची जी आकडे वारी आसता ती कमी करपा खातीर तातूनसून आमच्या देशाची जी सुवात आसा पळय स्थान आसा तें उचावपा खातीर आमकां बरो आदार पडटा ताका लागून असल्यो येवजण्यो चालीक लावप गरजेचें